ट्रैकिंग दे दो एक्सपीरियंस मेरे कन्नै रेही चुके दे इक बारी में गंगोत्री तू गौमुख गेआ हा ते दूई बारी हु'न पिच्छे जेही में सनासर तू शैंखपाल गेआ हा ते जुल्लै उत्थें गंगोत्री तो गौमुख गेआ उल्लै जोआन होंदे हे पढ़दा होंदा हा उसलै ते चली आ पता निहां होंदा कि उत्थें ट्रैक उप्पर जाने कोला पैह्लें इक तुसें परमिट लैना पौंदा ऐ ते उत्थें आई टी बी पी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ऐ इक चेक पोस्ट बी होंदी लग्गी दी ते उत्थें तुसें अपनी एंट्री करानी पौंदी ओह् जुल्लै में गेआ ते उत्थें केह् होया कि मेरे कोला अग्गें गै इक ना इजराइली टूरिस्टस दा इक ग्रुप निकलेआ ते में थोह्ड़ा हारा कोई पंज छे कदम उं'दे कोला पिच्छे पिच्छे हा ते जेह्का उत्थें नाके उप्पर जेह्का पुलिस आह्ला बंदा बैठे दा जेह्का एंट्रियां लै दा हा उ'न्ने मिगी इग्नोर करी ओड़ेआ उ'न्ने सोचेआ कि एह् अगले आह्ले ग्रुप दा गै इक मेंबर ऐ ते होई ग्रुप दी एंट्री होई उं'दे कन्नै इक नेपाली गाइड ऐ ते आपें उं'दा ध्यान रक्खी लैगे सारे इक्कै ग्रुप दे मेंबर होने ते मिगी बी निं पता कि में मेरी एंट्री गै निं उत्थें होई दी ते जेह्का उत्थें पुलिस आह्ला बैठे दा उसी बी ऐनी पता कि इक बंदा गंगोत्री तू गौमुख दे ट्रिक ट्रैक दे उप्पर निकली गेदा ऐ ते ओह्दी एंट्री साढ़े कागजें च ऐनी होई दी ते इक ते एह् बड़ा इक रूचिकर बड़ा इंटरस्टिंग जेहा साढ़े कन्नै वाक्या होइया कि अस बेही खाते च उत्थें ऐ गै नेहें कुसै दे पर अस ट्रैक उप्पर निकली गेदे हे खैर अग्गें लंग्गी गे ते अग्गें जाइयै पता चलेआ कि इत्थें ते बड़ी त्यारी करियै लोग आंदे न जि'यां पर्वतारोहण जेह्के करदे न उं'दा साजो समान जेह्का होंदा ओह् सारा उ'नें अपने कन्नै होंदा रक्खे दा इत्थें तक कि नि'क्का मुट्टा हथ्यार बी अपने कन्नै होंदा रक्खे दा कोई अग्गें पिच्छें उत्थें रिच्छ बड़े पौंदे न ते ओह् उत्थें कोई अपने रख रखाव ताहीं अपने बचाव ताहीं कोई चक्कू जां खोखरी जां निक्का हारा कोई ना पिस्टल जेहा कुछ इ'यां कुछ ना कुछ रक्खे दा होंदा उ'नें लोकें जे ट्रैकिंग करने आह्लें नेईं होऐ रक्खे दा ते कम से कम जेह्का नेपाली उं'दे गाइड होंदे न उ'नें जरूर होंदा हा कन्नै कुछ रक्खे दा मी इस सब दा कुछ पता गै निंहा इ'यां अनभूलता च गै निकली पे हे जां भाई इक दिन दा टैम ऐ ते जाइयै ते होइयै ते बापस आई जाह्गे जुल्लै गे अग्गें अग्गें जन्दे असें दिक्खेआ कि इद्धरों लेइयै उप्पर तक मिगी कोई त्रै चार मौसम असें दिक्खी लैते थल्लोआं जुल्लै शुरू होए हे ते कोई कोई त्रीह् पैंती डिग्री सेल्सियस कोई टेंपरेचर हा शैल खड़ी धुप्प ही अग्गें अग्गें गे ते बदल होना शुरू होई गेआ ओह्दे अग्गें गे ते थोह्ड़ी हारी बरखा बी ऐही चलो ओह्दे ताहीं छत्तरी ऐही रक्खी दी वट जुल्लै उप्पर पुज्जे गौमुख पुज्जे ते अठारां किलोमीटर दा ट्रैक ऐ ते जुल्लै अठारां किलोमीटर चलियै जुल्लै उप्पर गौमुख पुज्जे ते उत्थें जेल्लै ग्लेशियर दिक्खेआ पिघला दा उत्थें गंगा माता दा उद्गम ऐ ते असें सोचेआ चलो इत्थें सिरै ई पानी पाई लैना चरणामत पीऽ लैने आं ओह् कीत्ता ते फिर मेंहें इत्थें मुड़ियै ते आन खरै होन होऐ यां नेईं आन होने ऐ ते इत्थें न्हाई गै लैने आं स्नान करी लैने आं ते जुल्लै स्नान करने ताहीं पानी च जुल्लै बड़े ते पिच्छें मुड़ियै दिक्खेआ ते पूरा चिट्ट चिटैन होई गेदा ओह् उत्थें बर्फ गै बर्फ होई गेदी पूरा स्नोफॉल होए दा हा ते ओह् मेरी जिंदगी दा पैह्ली बारी स्नोफॉल उत्थें दिक्खेआ ते पता गै निहां कि स्नोफॉल कनेहां होंदा ते ओह् दिक्खेआ ते एक्साइटमेंट ते बड़ी होई ते लेकिन जुल्लै न्हाइयै बाहर निकले ते बापस मुड़ना कुद्धरों ऐ रस्ता केह्ड़ा ओह् सारा मटोई गेदा हा सारा रास्ता जेह्का पगडंडी ऐही ते जि'न्ने बी बट्टें बूट्टें दा जेह्का रास्ता हा बने दा ओह् सारा सारा बर्फा क'न्नै खटोई गेदा हा ते हून समझ निं आ दा बापस कि'यां जाना ते फिर जि'यां कि'यां उट्ठियै कपड़े कुपड़े पाइयै ते ओह् ठंडु च थोह्ड़ा हारा इ'यां अंदाजे कन्नै गै थोह्ड़ा बाहर आह्ली बक्खी आना शुरू होए कि आं भाई इद्धरू आये हे ते हून इद्धरू आं बापस जाना लेकिन अग्गें जाइयै इक बड़ा खतरनाक जेहा इक दोराहा आइया इक रास्ता थ'ल्ले ई जंदा हा इक रास्ता उप्परे ई जंदा हा उप्परे जेह्का जंदा हा ते में सोचेआ एह् खरै तपोवन आह्ली बक्खी जा दा ऐ अग्गें उत्थें ऐही इक जगह तपोवन उत्थें महारिशी बगैरा जंदे रौहंदे हे रिशी मुनि बड्डे बड्डे तप तुप्प करने ताहीं ते मेहें उप्पर खरै उत्थें निं होऐ जा दा ते जेह्का थल्ले आह्ला ऐ ते थल्ले आह्ला दा एह् हा कि जुल्लै आवा दा हा ते इ'न्ना ढक्क देइयै निहां हा कोई खड़ा ढक्क कोई चढ़ेआ निं ऐहा में ते एह् जेह्की ढलान थल्ले जा दी एह् कुतै होर निं लेई जावै ते हून गंगोत्री बापस कि'यां आना ते फिर ओह् बाई चांस बड़ी दूर थ'ल्ले ढलान च इक बंदे दी इ'यां इ'यां आकृति जेही लब्भी कि हां भाई कोई थ'ल्ले जावा दा ऐ ते उसी जोरियै में बोआज मारी दूरा इ'यां आला मारेआ बड़ी चिरें बाद कोई दो सेकंड लग्गे अवाज गी ओह्दे तक पुज्जदे ते पता चलेआ उ'न्ने पिच्छें मुड़ियै दिक्खेआ ते में उसी पुच्छेआ कि गंगोत्री ते कन्नै जेह्की में छत्तरी फड़ी दी ही छत्तरी कन्नै इशारा कीता थ'ल्ले आह्ली बक्खी ते कन्नै इशारा कीता उप्पर आह्ली बक्खी फ्ही उसी में पुच्छेआ कि हां भाई उप्पर जावां थ'ल्ले आवां गंगोत्री ताहीं ते उ'न्ने उप्पर आह्ली बक्खी अपनी बांह् करी ओड़ी ते में समझी आ कि एह् परमात्मा दी तरफ तो निर्देश होई ऐ कि भाई उप्पर आह्ली बक्खी जेह्का रस्ता ओह्कड़ा रस्ता फड़ लै तूं ते पुज्जी जाह्गे बापस गंगोत्री ते उ'ऐ होया म्हाराज उद्धरों फिर असें उप्पर आह्ला रस्ता फड़ेआ जिसी में तपोवन हा सोचा दा ओह् एक्चुअली असलियत च ओह् गंगोत्री गी बापस आने दा रस्ता हा लेकिन चूंकि ओह् बर्फ कन्नै सारा ढकोई गेदा हा ते पता निहां हा चला दा कुद्धरों आए ते कु'त्थों जाना ऐ ते ओह् रस्ता फड़ियै बापस आए ते अठारां किलोमीटर चलियै उप्पर तक पैह्लें गे फिर अठारां किलोमीटर बापस आए कुल मलाइयै कोई छत्ती किलोमीटर ओह् में नौ घैंटें च खतम कीता मेरे इक मित्तर न जो कि पर्वतारोहण करदे हे उत्थें नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट ऐ एन एम आई उत्थें ओह् ट्रेनिंग ताहीं जंदे होंदे हे ओह् एवरेस्ट दी बेस कैंप दी ट्रेनिंग ताहीं उत्थें गेदे हे उ'नें ई में आह्नियै अपना एह् जेह्का तजुर्बा उं'दे कन्नै में शेयर कीता ते उ'नें में पुच्छेआ में हा में नौ घैंटें च छत्ती किलोमीटर ट्रैकिंग करी आया ते केह् स्हाब कताब ऐ कनेही परफॉर्मेंस रेही ते ओह् आखदे कि म्हाराज एह् ते बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रेहा तुं'दा ते आमतौर उप्पर इ'न्नी स्पीड कन्नै अस इस ट्रेन उप्पर इस इलाके च अस एह् इ'न्नी स्पीड कन्नै इ'न्नी रफ्तार कन्नै अस ट्रैकिंग नेईं करदे ते ओह् बड़ा इक रूचिकर बड़ा एक्साइटिंग बड़ा अच्छा इक साढ़ा एक्सपीरियंस रेहा